بائک بائک چلانے سے کیا ہوتا ہے بائک چلانے سے جو ہے ہم لوگ صرف جانتے ہیں کہ جو ہے سیفٹی ہوتا اب جو بھی چلنا چاہیے اپنا سیفٹی ہو کے چلنا چاہیے بائک سے جو ہے جو وہ گاڑی چلاتے ہیں وہ ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو ہے ڈریبی لائسنس ہو اور انشورنس ہو آر سی ہو اور یہ سب ساتھ میں رہنا چاہیے اور جیسے ہم بیٹھ چلاتے ہیں تو جیسے جوتا پہننا چاہیے ہیلمٹ پہننا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنا چاہیے اور لوگوں کی حفاظت کرنا چاہیے جیسے یہ سڑکچھا کے لیے اپنا خود کریں اور یہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ اپنا حفاظت کریں اور اپنا سیفٹی کریں اور دھیان سے چلیں کیونکہ اٹھارے سے کم عمر والے کو گاڑی نہیں چلانا چاہیے کیونکہ اسی پر جو ہے اسی لیے جو ہے آگے چل کے نقصان ہوتا ہے اور اس بات کو مانا جائے اور اس چیز کو جو ہے جو بھی چلے اپنا سیفٹی سے چلے اور اپنا دھیان سے جائیں اور اس میں ہر چیز کی حفاظت ہونی چاہیے اور کم عمر والے کو اس لیے گاڑی نہیں دیا دیا جاتا ہے کہ جو اپنا آگے چل کے نقصان ہو اور یہ چیز فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے دونوں چیز ہیں اور زیادہ تر تو فائدہ ہونا چاہیے جو اچھا لگے آدمی کو وہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سمجھنے کی کام ہیں